سفر کا جہاں تک سوال اٹھتا ہے سفر میں ہم لوگ خاص کر کے گھومنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو تاریخی تاریخی مقامات وغیرہ کا معائنہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ اپنے رستے دار وغیرہ سے بھی بھیٹ ملاقات کر لیتے ہیں تو اس میں ہے کہ سفر جو ہے ایک اچھی قسم کا ہو جاتا ہے جو کہ ہم ہم لوگ زیادہ تر سفر میں یہی سب چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ تاریخات تاریخی مقامات کہاں کہاں ہیں کہاں مندر ہے کہاں مسجد ہے تو یہ سب ساری چیزوں کا معائنہ کر لینے سے سمجھے کہ نہیں بہت ہیں جیسے ہم ہیں دلی گئے اب دلی میں جیسے ہے لال قلعہ پہنچ گئے وہاں جانے کے بعد وہاں گھومے لال قلعہ بھی دیکھا اس کے اندر گئے اس کے بعد جو ہے یہ سب ساری چیز دیکھنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اس لیے پسند بھی کرتے ہیں اور وہاں سے واپس بھی ہم لوگ ہو جاتے ہیں اور بھاشا بھی ہم لوگو قریب قریب اردوئے رہتا ہے زبان بھی اردو رہتی ہے